ہیلو جی رستم بھائی سبزی والے سے بات ہو رہی ہے آپ کی جی فرمائیں جی ہمارے یہاں سبزی کے تعلق سے ہر طرح کی سبزی دستیاب ہے جیسے کہ آلو ہوا پیاز ہوا گاجر ہوا مولی ہوا ٹماٹر ہوا دھنیا ہوا لہسن ہوا پیاز ہوا اور شملہ مرچ وغیرہ ہر طرح کے سبزی ہر موسم میں ہمارے یہاں کفایتی ریٹ میں دستیاب ہیں آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے جی مل جائیں گے دیکھیے ریٹ کی بات اگر کیا جائے تو آپ تو ہماری ریگولر کسٹمر ہیں آلو ویسے تو ہم چالیس روپے بیچتے ہیں لیکن آپ کے لیے اڑتس روپے لگ جائے گا اور ٹماٹر ہمارے یہاں دو طرح کے ہے دو طرح کے ایک ٹماٹر ہمارے یہاں ساٹھ روپے کلو ہے اور دوسرا ٹماٹر جو ہے وہ آپ کو پچپن روپے میں دے دیا جائے گا دونوں میں یہ انتر ہے کہ وہ سائز میں بڑا ہے یہ سائز میں چھوٹا ہے اس کے علاوہ گاجر ہمارے یہاں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک دیسی ہے اور دوسرا گاجر جو ہے ملٹی فارم ہے تو اس میں بھی اس کے ریٹ الگ الگ ہے جیسے کہ جو دیسی ہے تو وہ آپ کو ستر روپے کلو ملے گا اور جو ملٹی فارم ہے وہ آپ کو پیں تقریباً پچپن روپے کے اعتبار سے مل جائے گا اور اور کیا چاہیے تھا آپ کو گوبھی بھی دیکھیے آپ کے ہمارے یہاں گوبھی بھی دو طرح کے ہیں ایک گوبھی ہے آپ کو ستر روپے کلو اور دوسرا گوبھی ہے پینسٹھ روپے کلو تو اس میں یہ ہے کہ وہ پھل بڑا ہے یہ پھل چھوٹا ہے باقی کوئی ڈفرینس نہیں ہے باقی اگر بات ریٹ کی بات کی جائے تو آپ تو ہمارے ریگولر کسٹمر ہے تو آپ کے لیے کفایتی دام اور کفایتی دام میں آپ کو جو ہے ساری چیزیں مل جائیں گی بس یہ ہے کہ آپ ہماری دکان پہ آتے ہیں تو اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں تمام کے تمام سامان جو ہے ہم آپ کو جیسے کہیں گے ویسے ہم آپ کو بھجوا دیں گے تو آپ کو کیا کیا چاہیے جی بولیے دیکھیے ہماری دکان جو ہے صبح میں فجر کی نماز کے بعد یعنی کے ساڑے پانچ بجے ہماری دکان کھل جاتی ہے اور رات کے تقریباً عشاء سے پہلے یعنی کے آٹھ بجے ہماری دکان بند ہو جاتی ہے اس درمیان آپ جو ہے ہمارے یہاں آن لائن سرویسز بھی پرووائڈ کی جاتی ہے اس میں آپ کو کچھ چارج پے کرنا پڑتا ہے یہ پیبل ہوتا ہے کہ جو ٹھیک ہے میں لڑکے کو سامان پیکنگ کرکے بھیج دے رہا ہوں اسی نمبر پہ آپ پیمینٹ کرکے ریسیپت لے لیجیے گا آپ کا بھی بہت شکریہ